आं खोन्था नांगौवा बेनो गोबां गोबां मानसिफोरनि थाखाय संनायाव मा बायदि बाहायनांगौ बेखौ जों खोन्थानो लुबैयो गोबां मानसिफोरनि थाखाय जानाय लोंनायनि आदब खायदा बाहायनायनि थाखाय जोंनो नांगौ बन आरो बन आरो गिदिर आयजें नांगौ बे गिदिर आयजेङाव जोङो बननि हेफाजाबजों जों थाबैनो संनो हायो आरो संनायाव बायदि रोखोमनि संनानै जों दिन्थिनो हायो जोंनाव संनाय खावनायाव रोंमोन्थायखौ मोननो हायो थाब संखांनायनि जाहोना बेनो जोङो गिदिर आयजें आरो बननि हेफाजाबजों जों माखासे मुवा बेसाद जों संनाय खावनायखौ संनानै थाबैनो संनो हायो बे बननि गेजेरजोंनो जों मानसिफोरनि जानायनि थाखाय गोबां रोंगथि मोननानै जों बाहायनो हायो